शीत कडी नुस्तें हुमण मणगणें खीर पॅटीस कटलेट्यो बांगडो फ्राय रेशाद बांगडो लेपो तिसऱ्यो कुल्ल्यांचें हुमण कुल्ल्यांचें सुकें तिसऱ्यांचें सुकें इस्वण मोडसो

साबुदाण्याची खिचडी सुजी कड्ण कसाय कस्ट टड फ्रायड रायस पुलाव पुरी छोले श्रीखंड फलुदा समोसा बटाट वडो भजी मेदु वडा इडली डोसा ओरीयो ओरियो शेक किटकॅट शेक मावंटन डीव हॉट चॉकलेट च्या नाल्लाचें उदक कॉफी कॅपचिनो ऍस्प्रॅसो आयस्क्रीम वनिला शेक कॉफी शेक केक्स बटरस्कॉच आइस्क्रीम डोनट्स मस्कापा

चिकन बिरयानी हैद्रबादी बिरयानी चिली चिकन चिकन फ्राय वॅज बिरयानी वॅज पुलाव प्रॉन्स पुलाव प्रॉन्स बिरयानी रायता लोणचें सॅलड कॅनपीझ टुना सॅलड रशियन सॅलड फिश कटलेटस वॅज कटलेट्स चिकन कटलेट्स तंदुरी मुर्गसेव चिकन लॉलिपॉप चिकन सिक्स्टी फायव

गॅलॅक्सी चॉकलेट रॅड वॅल्वेट केक ब्लॅक फॉरॅस्ट टोफू वॉलनट कॅजू कॅशूज मोमोझ डार्जीलिंग मोमोझ डार्जीलिंग फ्रायड मोमोझ डार्जीलिंग कोटड मोमोझ तंदुरी मोमोझ नान गार्लिक नान बटर गार्लिक नान चीज गार्लिक नान सँडविचीस शेवपुरी पानीपुरी डोसा भेलपुरी गडबड कसटा बन्स मिर्ची भजीं ब्रॅड पाव कांकणां पोळी पार्ले बिस्कूट वालपापडेची भाजी चिटकेची भाजी नाल्लाची भाजी तांबडी भाजी मेथीची भाजी मुळ्याची भाजी वांयग्यांचें भर्त गाजर का हलवा वांयग्याचीं कापां करेलाची कापां बनाना केळें